و علیکم السلام ہاں سر بولیے سر جی کیا بتائیں میرے پاس ٹائم نے ہے اسپورٹ کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے اس لیے سر ہم نہیں آ سکتے میرا اپنا بہت پرابلم ہے بہت ساری اپنا پڑھائی کر رہے ہیں پڑھائی پہ فوکس ابھی اسی لیے نہیں آ سکتے ہیں سر آپ کی کہہ جو رہیں وہ تو بہت اچھی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن ہم آ نہیں سکتے کیونکہ بولا نا پڑھائی ہے گھر کے کچھ کام وغیرہ ہے اسی لیے ہم نے آ پائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں بچ پاتا نہیں سر نہیں آ پائیں گے

نہیں آ پائیں گے ہم سر میرے پاس ٹائم اوم نہیں بچتا ہے ٹائم بھی تو بچنا چاہیے ٹائم رہے گا تبھی نا ان شاء اللہ ضرور و علیکم السلام